हैल्लो गुड मार्निंग मैम मैम मैं के ऐस्स ऐस्पीरैंट्स आं मैं ऐज ए ऐस्पीरैंट में थोआढ़े कोला पुच्छना हा कि जेह्ड़ा डोगरी सब्जैक्ट ऐ ओह्दे च किन्ना क स्कोप ऐ अगर में ऐस्स एह्दे च क्रैक करी सकनी आं हांजी मैम में करा करनी आं ना फिर ब्हौत से ऐसे लोक न जेह्ड़े आखा दे न कि एह् केह् तुसें स्ट्रीम फड़ी दी ऐ एह्दे च कोई स्कोप निं ऐ डोगरी च कुछ हांजी मैम हांजी हांजी मैम मेरा एह् मतलब ऐ कि अगर कोई गल्ल नेईं अगर ऐस्स नेईं में करी सकदी ऐ ते डोगरी फिर बी अपनी इक मात्तरी भाशा में पढ़ी दी ऐ इक मान ते मैम कुतै ना कुतै न साढ़े डुग्गर प्रदेश च डोगरी दब्बा करदी ऐ अग्गें नेईं बधा करदी ऐ चलो अगर में करगी में कल्ल गी किसै स्कूल च लग्गी बी सकनी आं में कम्म कुछ बी करी सकनी आं में अपने घर बच्चें गी पढ़ाई सकनी आं डोगरी च हांजी हं हांजी हांजी मैम हांजी हांजी हांजी

पर मैम एह् ऐ कि साढ़ी डोगरी लैंग्वेज जेह्ड़ी नैशनल लैवल उप्पर आइयै अस गै यूथ अस गै इस्सी इंटरनैशनल लैवल उप्पर लेइयै जागे मैम तुं'दियां तिन्न कुछ पोस्टां न में ओह् पढ़ियां इक भलेखा इक अजाद ते इक अतीत हांजी हांजी जि'यां कि तुसें जि'यां कि तुसें लिखेआ कि'यां मतलब केह् ऐक्सपीरियंस रेहा ओह् हांजी हांजी मैम हांजी हांजी हांजी हांजी मैम हांजी मैम मैम मतलब के आथर न जि'यां इक जाने माने न ललित मगोत्रा होर इं'दे बी बड़े पढ़े दे न मैम एह् कुछ न जिं'दे कुछ पोस्टां न साढ़े नेईं पढ़ाई जा दियां न ओह् के मतलब जि'यां कुलदीप किप्पी होर इं'दियां बी कुछ में पढ़ियां न पढ़ी दियां निं हैन हाल्ली पढ़ा नी आं रज्जाक मनावरी निर्मल उं'दियां बी निक्कियां निक्कयां एह् कैह्ल्ली निं पढ़ाऽ करदे न असें हांजी हांजी हांजी हांजी मैम

होर कुछ नए राइटर न आथर न उं'दियां जेह्ड़ियां डोगरी होंदी प्योर डोगरी होंदी ते ओह् समझ निं आंदे ओह् तां निं बिच्च पांदे शायद एह् बी इक रीजन होई सकदा ऐ हांजी हांजी जतिंद्र उधमपुरी अच्छा हांजी मैम हांजी हांजी

हांजी हांजी लग्गे दे न होर बी निक्के मुट्टे हैन इ'न्दे बी लग्गे देन पर इं'दे बारे इन्ना निं पढ़ाया गेदा जिन्ना मतलब असें गी नरेंद्र सिंह जम्वाल होई ए जि'यां अपने एह् इंद्रजीत केसर होर होई ए बंसी लाल इं'दे बारे मतलब जैदा जैदा कुछ निक्के निक्के आथर न उं'दे ताईं थोह्ड़ा थोह्ड़ा पढ़ांदे न ओह् ते इन्ना निं पढ़ांदे आपूं पढ़ना पौंदा फ्ही हांजी हंजी हां ब्हौत

ठीक एक मैम हां

हांजी हांजी हांजी हांजी मैम

ठीक ऐ मैम थैंक्यू मैम